हैलो आं जी आं जी आं जी थ्होई जाह्ग केह्ड़ा लैना तुसें कोई गल्ल निं थ्होई जाह्ग तुसें ई अच्छा कंडीशन म्हाराज कंडीशन ठीक ऐ इक्क फोन ऐ साढ़े कश ओप्पो दा ओह् बंदा मतलब उन्ने कोई म्हीना इक्क गै चलाये दा ते आं बिल बी थ्होई जाह्ग तुसें ई कोई चक्कर निं तुस फोन आह्नियै साढ़ी दुकान पर आओ फोन दिक्खी लैओ शैल करियै अगर तुसेंगी पसंद औग ते लेई लैयो नेईं तां दिक्खगे कोई होर नेईं तां होर करी देगे कोई जुगाड़ कोई चक्कर निं आं चार्जर बी ऐ कोई चक्कर निं ठीक ऐ ठीक ऐ दुकानै पर आह्नियै करने आं गल्ल कोई चक्कर निं